खेल एक स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है क्योंकि खेल जो होता है खेल ज़्यादातर बच्चों के अंदर तनाव हो जाने के कारण उसे खेलना चाहिए जिससे तनाव कम हो तनाव वो ना के बराबर हो क्योंकि तनाव होने से स्वास्थ वो बिगड़ जाएगा तो खेल तनाव के लिए भी वो जरूरी है जैसे हमें हम लोग टीमवर्क करके खेलते हैं टीम बना के खेलते हैं कभी टीम अच्छे अच्छे से खेलते हैं जिसमें खेल में खेलने में भी आनंद आती है और खेल मुख्य रूप से स्वास्थ्य जिसका वजन जो खेलते हैं जिसका स्वास्थ्य वजन ज़्यादा हो गया है वो अपना अपना स्वास्थ्य को कम करने के लिए भी खेलते हैं जैसे स्वास्थ्य अथी करने के लिए खेलते हैं दौड़ते हैं दौड़ रेस करते हैं और उसमें अपना वजन घटाने के लिए उठक बैठक करते हैं इस प्रकार का खेल खेलते हैं जो हुआ तो खेल एक प्रकार का स्वास्थ्य जीवनशैली के लिए योगदान रखता है खेलना चाहिए हर मनुष्य को खेलना की चाहिए अपने जीवन में शरीर शरीर उसमें है संतुलित रहता है शरीर फ़िट रहता है जिसके कारण उसे कई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है खेल से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से चलते रहते हैं इसलिए खेल जरूरी है और इसके साथ क्योंकि खेल सब सब जो होता है सब स्वास्थ पे आधारित होता है स्वास्थ अगर हमारा सही रहेगा तब तो ही हम कोई भी काम कर पाएँगे तो खेलने के लिए जो मनोरंजन हुआ उसके लिए खेल बहुत ज़्यादा जरूरी है साथ ही साथ स्वास्थ्य को अपने अपने सही समय ढंग से रखने के लिए या जैसे कि हम कभी कभी कुछ मसालेदार खा पी लेते हैं त उसके लिए भी अगर खेल खेलते हैं तो मतलब उसमें क्या होता है कि वो हमारे सरीर में कोई दिक्कत नहीं कर पाती खेल के माध्यम से ऊर्जा